हलो सर नमस्कार सर अच्छा तो आपको सागवन की लकड़ी में चाहिए या शीशम की लकड़ी में चाहिए था अच्छा हमारे पास सागवन में भी अपना पूरा सोफा सेट मिलेगा और चेयर भी मिल जाएग सागवन की लकड़ी में सिंगारदान भी मिल जाएगा फिर उसके बाद डाइनिंग टेबल भी है आपको कितने की रेंज में चाहिए आपकी कितने की रेंज तक आप लेना चाह रहे हैं अच्छा तो ऐसा है कि हमारे सॉप पर तो ऑनलाइन हम अपना नहीं वह दे पाएँगे आपको आना पड़ेगा ठीक है तो कब कब की शादी है क्योंकि हमें थोड़ा टाइम चाहिए आप कि हिसाब से बनाने को अच्छा चलिए ठीक है बन जाएगा और सोफे में आपको कितना चाहिए तीन लोगों के बैठने वाला जो सोफा होता है वह चाहिए या उससे छोटे में चाहिए दो लोगों वाला अच्छा डाइंग टेबल पूरे फैमिली मेम्बर परिवार के साथ चाहिए डाइनिंग टेबल या कुछ छोटा बड़ा हो सकता है उसमें चलिए ठीक है और आपका घर कहाँ पड़ेगा अच्छा चलिए तो है हमारे पास फर्नीचर में मिल जाएगा सब कुछ है सारा सामान है चेयर भी आपको मिल जाएगी सागवान में की लकड़ी में चाहिए तो सागवन में मिल जाएगा और इन सब में चाहिए तो इसमें भी मिल जाएगा बेड भी मिल जाएगा आपको और छोटी छोटी जो सामग्री हैं किचन की या बेडरूम के जो टेबल होते हैं वह भी मिल जाएगा आपको कोई वह नहीं है सब सामान मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है और आपको आना पड़ेगा क्योंकि हम ऑनलाइन तो दे नहीं पाएँगे जब आप हाँ बन थोड़ा बन बंदों का प्रॉब्लम है बंदे नहीं हैं जोकि ऑनलाइन सारा सामान दे पाएँ चलिए ठीक है सर तो आप आइएगा सर आपको मिल जाएगा सामान ठीक है सर धन्यवाद सर